میرے پسندیدہ صنفوں میں فکشن سائنس فکشن رومانس اور کرائم فکشن شامل ہے اگر ان میں سے کوئی ایک صنف زندگی بھر کے لیے چننا ہو تو میں کرائم فکشن کو ترجیح دوں گا کیونکہ کرائم فکشن اکثر پیچیدہ اسرار اور پہیلیاں پیش کرتا ہے جو قارئین کو تنقیدی اور تجزیاتی طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کرائم فکشن اپنے پلاٹس اور غیرمتوقع موڈ کے لیے جانا جاتا ہے اس کا سسپینس قارئین کو مسلسل تجسس میں رکھتا ہے اس کے کردار کا مت متنوعہ پس منظر اور شخصیت ہوتی ہے اس سے پڑھنے والے کو انسانی نفسیات کو بہتر سمجھنے کا موقع ملتا ہے قارئین کو سائنس فکشن سے متعدد چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے دماغ تیز ہوتا ہے اور ایک الگ دنیا اور زندگی کا احساس ہوتا ہے حال میں میں نے اس صنف کی چند کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جن کے نام نیلم راؤ شیشے کی دیوار تیسری دنیا جدوجہد ہے